ہاں ہلو کیا آپ سویگی کسٹمر سے بول رہے ہیں ایکچولی میں نے آڈر دیا تھا اور میں نے چکن اور بریانی اور قورمہ اور کچھ رسگلے میٹھے میں آڈر کیا تھا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور تیز بارش کی وجہ سے ابھی تک میرا آڈر پہنچا نہیں ہے آپ جلدی سے آڈر کر پہنچا دیں میرا اور رات زیادہ رات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ پہنچا دیں کیوںکہ اب کھانا نہیں پہنچے گا تو ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے لیکن آپ پلیز جلدی پہنچا دیں تاکہ ہم کھا سکیں کیوںکہ یہاں پہ میرے فیملی بھی ہے جو بھوکی ہے اور ابھی تک کھانا ںہیں پہنچا کافی ٹائم ہو گیا ہے آڈر دیے ہوئے آپ پلیز جلدی سے پہنچا دیجیے تاکہ ہم کھا سکیں کھانا اور ہمارا پیٹ بھر جائے